میری بچپن کی یادیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں کیونکہ میں جب چھوٹی تھی تو میں بہت ہی زیادہ کھیلتی تھی پورے ٹائم باہر رہتی تھی مجھ سے کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ چھوٹی تھی میں پورے ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی سبھی دوست اپنے گھروں سے باہر رہتے تھے اور کسی پر بھی ڈانٹ نہیں پڑتی تھی اس ٹائم پر ہم لوگ سارے گیمس کھیلتے تھے کبھی کسی کے گھر جاتے تھے کبھی کسی کے گھر جاتے تھے ہم لوگ کبھی کچھ کھانے جاتے تھے کبھی کچھ کھانے جاتے تھے اور میرے دوستوں کے ساتھ میری اتنی اچھی بونڈنگ تھی گھر والوں سے بھی جس کی وجہ سے مجھے وہ بچپن بہت ہی زیادہ پیارا لگتا تھا لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہیں اب کہیں نہیں جاتے اب بڑے ہو گئے اب کہیں پر بھی نہیں جاتے گھر والے کہیں نہیں جانے دیتے اور میرے بچپن کی یادیں بس یہیں تھی اور میرے لیے وہ یادیں بہت ہی زیادہ یادگار ہیں میرے لیے وہ دن اچھا بنا دیتی ہیں اگر میں انہیں یاد کر لوں تو